जूनागढ़ ज़िले में कुझु घणनि सालनि खां तमामु घणो सुठो बदिलाउ आयल आहे जूनागढ़ ज़िले जो मुख्य धंदो खेती याने उपज जो आहे हितां जी ज़मीन तमामु घणी सुठी उपजाऊ आहे जेका जूनागढ़ जिलो वधीक में वधीक नंढा गामड़ा नंढा शहर आयल आहिनि जिते वधीक में वधीक ज़मीन में उपज जो धंदो कयो वेंदो आहे ज़मीन इन्वेस्ट हिकिड़ी उहा शइ आहे जेका कुदरती रूप सां माण्हूअ जो विकास सुठो थींदो आहे सुठी आवक जे करे हितांजे माण्हुनि जो बुनियादी ढांचो तमामु सुठो आहे हिते जेके कचा मकान हुआ उहे तमामु पका सुठा ॾाहे करे ठाहिया विया आहिनि स्कूल कालेज सुठा थी विया आहिनि धंदा उद्योग सुठा थिया आहिनि माण्हुनि जी रहिणी करिणी तमामु सुठो सुधारियो आहे ऐं ॾिण वार सुठे नमूने मल्हाया वेंदा आहिनि समाज जे हर हिक खेतरि में सुठियूं ॻाल्हियूं सुठा परिवर्तन सुठा वीचार रखिया वेंदा आहिनि हिते पाणीअ जी तमामु घणी सुठी व्यवस्था आहे जंहिंमें बरसाति बि त सुठी पवंदी आहे जंहिंजे करे खेतनि खे उद्योगनि खे घरनि में पाणी सुठे नमूने ॾिनो आहे उनखां पोइ हिते बैंक जी बि शेवा सुठी आहे अॼुकल्ह हर हिकु नंढे नंढे शहर गामड़नि में नंढनि शहरनि में सुठियुनि सुठियुनि बैंकुनि जीअं सुठियूं सिठियूं शाखाए शाखाऊं हुअणु करे हे पंहिंजो नाणाकीअ व्यवहार ॾेती लेती सुठे नमूने आसान तरीक़े सां थी सघे थी इनकरे हींअर जे हालति में जूनागढ़ जिलो तमामु अॻियां आयल आहे ऐं सुठो बदिलाउ आयल आहे जय झूलेलाल